हम यहाँ से कहीं पर भी जाते हैं तो हमें टैम से गाड़ियाँ बस कुछ नहीं मिलती और यहाँ से हमें काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है हम बस टैन्ड पर हमें घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है टाइम पर कभी भी बसें नही मिलती बस में सीट सुविधा वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलता यहाँ तक कि अगर हमें बस में सीट मिल भी जाए तो हमारे यहाँ के रास्तों पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं इसलिए हमें सफर करने पर बहुत ही तकलीफ होती है यहाँ तक कि यहाँ पर गाड़ियों की बहुत ही कमी है सरकार को यहाँ पर बस सुविधा गाड़ी की सुविधा आगे तक बढ़ानी चाहिए ड्राइवरों को अच्छे से गाड़ी चलाने के लिए बोलना चाहिए हमारे यहाँ पर ड्राइवर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते हैं फास्ट चलाते हैं इस तरह जैसे दुर्घटना भी हो सकती है काफ़ी बार हुए भी हैं इसलिए हमें हारे यहाँ गाड़ियों की सुविधा अच्छी नहीं है ऐसी गाड़ियों की सुविधा को और अच्छा करने के लिए सरकार को थोड़ा और हार्ड होना पड़ेगा